مارشل آرٹس نے میری زندگی میں بہت پازیٹیو اثرات ڈالے ہیں جسمانی طور پر میری اسٹرینتھ اسٹیمینا فلیکسیبلٹی اور بیلنس میں بہت بہتری آئی ہے ریگولر ٹریننگ سے میری باڈی فٹ اور ایکٹو رہتی ہے میں زیادہ تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا اور انینرجی لیول ہمیشہ ہائی رہتا ہے ذہنی طور پر بھی مارشل آرٹس نے مجھے ڈسپلن فوکس اور سیلف کنٹرول سکھایا ہے ہر روز کی پریکٹس نے مجھے پیشنس اور کانفیڈینس دیا ہے مشکل سچویشنس میں گھبراہٹ کے بجائے میں کاملی سوچتا ہوں اور فیصلہ کرتا ہوں یہ میری اسٹریس اور انینگزائٹی کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوا ہے اس کے علاوہ مارشل آرٹس نے مجھے ڈیلفس سیلف ڈفینس کے اسکلس بھی دیے ہیں جس سے مجھے اپنے آپ پر بھروسہ بڑھ گیا ہے آج میں نہ صرف فزیکلی اسٹرونگ ہوں بلکہ مینٹلی بھی زیادہ تیار ہوں بیلنسڈ محسوس کرتا ہوں